بائکنگس کی دنیا میں سب سے بڑے راستے منزلیں منگل نڈل کیٹ نے سکیٹن اور ویر ملڈ ہے یہ راستے منزلیں مشہور تجارتی راہوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو بائکنگس کے لیے جہازی سفر اور تجارت کے لیے استعمال ہوتی تھی